میرے خیال میں حکومت کو کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے زیادہ رقم خرچ کرنی چاہیے جس طرح سے کرکٹ میں حکومت رقم خرچ کرتے ہیں اسی طرح دوسرے کھیلوں میں بھی رقم کو خرچ کریں جیسے کرکٹ کے علاوہ کبڈی ہو گیا والی بال ہو گیا فٹ بال ہو گیا تاکہ ہندوستان کے بچے ہندوستان کے پلیئرس ہر میدان میں کامیابی حاصل کریں اور ہمارے ہندوستان کا نام اونچا کریں اس لیے چاہیے ہندوستان کے حکومت کو کہ وہ کھیلوں کے میدان میں زیادہ سے زیادہ رقم خرچ کرے اور ہر کھیل کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کرے اور اگر اس سلسلے میں مجھے کوئی موقع ملتا ہے کہ ہم میں ہندوستان کی طرف سے کسی کھیل کو ریپرزینٹ کروں تو وہیں کرکیٹ کو ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرا بہت مجھے بہت جو سب سے زیادہ اچھا کھیل لگنے والوں میں سے ایک کھیل ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ہندوستان کی طرف سے کرکٹ کو ریپرزینٹ کروں اور اس کو بہتر بنانے کے لیے مجھے جو بھی کوشش کرنی چاہیے پریکٹس کروں اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس کروں اور اس چیز کو میں اپنے اندر اسکول کی اسکیل کے طور پر بڑھاؤں تاکہ میں ہندوستان کو آگے کے لیے ہندوستان کو نمبر ون پلیٹ پھام پہ بھیج سکوں